हाँ जी अच्छा नमस्ते नमस्ते बहन जी क्या हाल चाल मैं यहाँ सब एकदम अच्छी चीज़ मिलती है ब्रैंडेड चीज़ मिलती है कोई भी चीज़ में अगर आपको मिलावट मिली तो तुरंत मेरा नाम बदल देना सब कुछ मेरा बदल देना कोई भी मिलावट वाला समान मेरे पास रहता नहीं है सब ब्रैंड की समान रहती है हाँ होम डिलीवरी हम करते हैं जिसका हम लोग का पन्द्रह रुपये चार्जेज़ रहेते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आपका वन किलोमीटर दूर है घर पर तो हम लोग पन्द्रह रुपये चार्ज करेंगे अगर आपका टू किलोमीटर है तो पन्द्रह प्लस हो जाएगा थट्टी रुपीज़ चार्ज हो जाएँगे सब सामान मिलता है आप बस लिस्ट बताइए आपको क्या क्या चाइए वही हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास क्या क्या है अलेलेबर मेरे पास क्या क्या है अभी हाँ मेरे साथ मेरे पास मिल सकते है अब मेरे पास बासमती के चार बोरी मेरे पास है जिसमें चार चार किस्म के अलग अलग बासमती है बासमती टुकड़ा है मेरे पास बासमती राइज़ है और बासमती इस्टार है और बासमती थ्री इस्टार है ये दो मेरे पास ये चार क्वाल्टी के मेरे पास राइस हैं बासमती पर के जी एक सौ दस रुपये के जी है अरे नहीं बहन जी इसमें हमारा कोई भी प्रॉफ़िट नहीं है अगर आपको विश्वास न हो मैं तुरंत फ़ोटू खींच कर आपके पास वाट्सअप कर दे रहा हूँ आप खुदी देखिए उसपे कितना लिखा है दस किलो है और उसी के हिसाब से उतना पैसा भी उस पर लिखा हुआ है उसमें हम लोग का एक रुपये का भी फ़ायदा नहीं है बस जान लो सेलिंग प्राइज़ है सेलिंग प्राइज़ पर मैं बेच रहा हूँ कुछ भी मेरा उसका वगैरह नहीं है मेरे पास एक भी प्रॉफ़िट नहीं है उसका बस ये है कि लोग ज़्यादा पसंद करते बस वही बाकी आप बोली होती बासमती इस्टार में और बासमती टुकड़ा में तब मेरा कुछ प्रॉफ़िट है बाकी सब कुछ प्रॉफ़िट नहीं है बासमती में

नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भैन जी नहीं भैन जी ऐसा कोई चीज़ है नहीं मेरे यहाँ न पर के जी आपको खुल्ला नहीं मिलेगा आपको न दस किलो का मेरे पास बोरी आता है पाँच किलो और दस किलो का तो या तो आप पाँच के जी वाला प्रिफ़र कीजिए चाहे आप दस किलो वाला क्योंकि मेरे पास सील आता है अगर अगर मैं आपको खुल्ला बेचूँगा तो आप सामने से ओ सामने वाला मेरे को फसाने के लिए कहेगा नहीं कि क्या नाम है आप ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हो इसलिए मेरे यहाँ पर के जी मिलता है नहीं खुल्ला नहीं मिल पाएगा बहन जी पर के जी मिल पाएगा पाँच किलो की बोरी आती है दस किलो भी बोरी आती है अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को दोबारा फ़ोन कीजिएगा वरना तो आपको घी चाहिए घी मेरे पास बहुत अच्छे रेट में है घी मेरे पास अमूल घी है बहुत एकदम प्योर घी है आपको दस रुपये पैकिट भी मिलेगा पाँच रुपये भी पैकिट मिलेगा अगर आपको बड़ा बंडल चाहिए जैसे पाँच किलो चाहिए एक किलो चाहिए दो किलो चाहिए आपको ओके ओके ओके नमस्ते बहन जी